औ औ औ औ आत्सा आत्सा औ

आत्सा आत्सा आत्सा नोंथाङा सनिटपुर नि होनदोंमोन नामा औ नों बेसे गोबाव जाखो क'क्राझाराव थानायालाय आत्सा आत्सा नों सिगाङाव माबाफोर मावोमोन नामा जेबो मावखाया नामा औ औ आत्सा आत्सा

आत्सा आत्सा जोंनावथ' जेनोबा आरैनो नायनानै थांङोब्ला जोंनि खम्पानियाव आरोखि बेयो लेबार खामानिथ' जोंनाव थानाय नंला दा लेबाराथ' जोंना कनट्रेक्ट लेबारसो जाजोबो ना सोरबा कनट्रेक्टट'रासो जोंजों कन्टेक खालामनानै गावसिनि लेबारखौ बाहायो ओमफ्राय जुदि नोङो एसे लेखा फरायनाय नामा नोङो एसे माबा लेखा फरायदों बिसिबांसिमबा फराया आत्सा आत्सा मेट्रिकसिम फरायनो हादों होनबाथ' नोङो नामफोर लिरनो रोंगोनना आरामसे औ होनबालाय नोङो जुदि नोङो उसुबिदा गैयाबा जोंनाव सिकिउरिटि गार्डनि माबा पस्ट ओंखारनानै दङ आरोखि बेफोरखौ मावनो हागोन नङाखि चौकिदारनिबो दङ बेखौ मावनो मोनगोन आरोखि ओमफाय आंनि साननायाव नोंना बिसि फिसा दङब्ला नोङो सिकिउरिटि गार्डावनो मोजां जागोन दां पियनखौथ' जों एख'नबा अभार थाएमबो बिराद मावहोनाय जायो औ ओमफ्राय सिकिउरिटि गार्डफोरनिबा नोंसिना अभार थाएम अफिसजों लिंक थानाय नङा आरोखि ना नोंसिना सिकिउरिटि अफिसार थागोन सासे नोंसिनि थाएमलि खामानि बिदि मावनाय जागोन ओमफ्राय जुदि होननो थाङोबा सिकिउरिटि गार्डाव नोङो नाइ़़ट नाइट सिफ्टखौ लानो ना ओरैनो दे सिफ्टखौ लानो

आत्सा आत्सा दे जेबो नङा नोङो समबाराव दिनैथ' जानाय नंला ना दिनैहायथ'ओमफ्राय गाबोनबो सनिबारसो बनद' स सनिबारजों रबबारजों समबाराव नोङो ओरैनो नोंनि कवालिफेकेसन जेनबा मेट्रिकनि सार्टिफिकेटजों ओमफ्राय ओरैनो एडमिट बिदिखौ लानानै फैबानो जाबाय दे दे दे